अपनी खेतीबाड़िया आस्तै अस केह् करने होन्ने जियां ग्रांऽ च डंगर शंगर रक्खे दे होंदे असें इयां डंगर रक्खे दे होंदे ते अस केह् करने होन्ने आं जेह्का ज्यादातर गोहे दा हैल गै पान्ने होन्ने अपने जियां मक्कां होई गेइयां कनक होई जेल्लै बी लानै होऐ अपने फसल अस गोहे दा हैल गै पान्ने होन्ने जेह्का ऐह्का हैल होंदा ऐह्का बी गोहे दा बी पान्ने कि जेह्दे कन्नै जेह्की साढ़ी मक्कां होई गेइयां शैल होई गेइयां

ओह्दे बाद च जेह्का इ'यां देसी जेह्का अस अपना डंगरें दा गोहा शोआ गै पाइयै अपनी खेतियै च ओह् करने होन्ने हून अज्जकल लोक ओह् आखदे दुआइयां चली दियां गोड्डी नेईं करनी ते लोग अज्जकल केह् करदे गोड्डी नेईं करदे न ओह् दुआई गै ते ओह् केह् करदे न ऐग्रीकल्चर आहले दिंदे ते ओह केह् करदे न ते दुआई सुट्टू उड़दे ते लोक मक्कां गोड्डी आखदे नेईं करनी ओहदे थां लोक जेह्के गोड्डी नेईं करदे हैन एह् दुआइयां छुआइयां पाऊ उड़ने होन्ने हैल पान्ने होन्ने ते इयां कारण एह् लोक बड़े सारे लोक हून जियां अज्जकल अस ग्रांऽ अस केह् करने होन्ने आं गोड्डी छोड्डी करने होन्ने केईं लोक दुआई पांदे होंदे ते हां भाई दुआई कन्नै मक्कां मुक्कां रौंदे होंदे मक्कां नेईं गुड्डदे अस केह् करने होन्ने अस जेह्के अस दुआई नेईं पान्ने अस इयांअपनी देसी हैल गै दिन्ने होन्ने जियां अपने ते ओह् डंगरें डंगर होंदे रक्खे दे ग्रांऽ बिच्च ते केह् होंदा जियां केह् हैल होंदा जिन्ना बी गोहा शोहा होंदा सारे अपने अस खेतीबाड़ी बिच्च गै लान्ने होन्ने आखदे जियां सैन सैन जां आखदे भाई जां जेह्का देसी गोहे दा हैल होंदा जेह्ड़ा जेह्का एह् ठीक होंदा जेह्का ते अज्जकल केह् करदे लोक जेह्का यूरिया पांदे जां एह्का हैल पांदे एह्दे कन्नै केह् होंदियां बड़ियां बमारियां लगदियां जियां कोई बी चीज़ ऐ तां पैह्ले जेह्के होंदे एह् देसी हैल होंदे ते एह्दे कन्नै केह् होंदा फसल बी ठीक होंदी साढ़ी सारा किश ठीक होंदा हां हां लेकिन कनकै टैम बी हैल छैल गै पाना मक्कें दे टैम बी मक्कां टैम बी हैल शैल गै पाना होंदा हैल गै पाइयै ते जेह्के साढ़ै ठीक इ'यां मक्कां शक्कां साढ़ै ठीक होई जंदियां बाकी बाकी होर असें सारा कुछ लान्ने होन्ने जियां बरसांत होंदी बरसांती बी हर इक चीज़ लाई दी होंदी ठीक होई जंदी जियां कदें ते जेह्ड़े सब्ज़ी सुब्ज़ी खेतीबाड़ी दा कम्म करियै घरै दी एह् सब्ज़ी सुब्ज़ी लाई दी होंदी घर गै सारा किश लाए दा होंदा ठीक ही ठीक होई जंदा सारा कुछ जेह्का हैल पाना बाड़ियै जेह्का ठीक जेह्का केईं अज्जकल देसी खाद अपनी त्यार करदे बाड़ियै पांदे हैल देसी हैल होंदा जेह्का ओह् अपनी खाद त्यार करदे ओह् बी पान्ने आं अस हून असेंगी असेंगी ऐग्रीकल्चर आह्ले स्कीम दित्ती ही इक कि खाता कड्डो खातै कड्ढियै ओह्दे बिच्च उ'नें असें गूं गुत्तर दित्ता हा फ्ही ओह्दे बाद च उ'नें ओह् देइयै फ्ही ओह्दे च केह् करना जिन्नें बी साढ़ा गोहा शोआ होंदा सारा अस उस खाते कड्ढियै खाते बिच्च पांदे रेह् ओह् पाया ओह्दे बिच्च बिसकलां पाइयां बिसकलां पाइयै फ्ही असें अपने घरै दी खाद त्यार कीती घरै दा हैल त्यार कीता असें ओह् असें अपने बाड़ियै पाया सारी बाड़ियै पाया कि ओह् बड़ा शैल हा बड़ा शैल खाद बनी अपने घरै दी खाद बनी पैसा बची गेआ ते अपने घरै दा गै बनाया असें हैल जेह्का बनाई दी ही घरै दी खाद बनाई ते बनाया ठीक न जेह्ड़ी ऐग्रीकल्चर आह्लें होर बी बड़ियां ऐसियां ऐसियां स्कीमां कड्ढियां उ'नें कि में इ'यै आखनां चाह्न्नी आं जिन्ना बी जेह्ड़ी बी कम्म ऐ कि हां भाई सारे जेह्के जेह्ड़े एह्का जियां यूरिया पांदे लोक जेकर घरै दी खाद होंदी ओह् ठीक होंदी ठीक बाकी इयै आखना चाह्न्नी आं जिन्ने बी लोक सुनै दे न सारें गी एह् मेरे सारें गी इ'यै आखनी में कि हां भाई घरै दी गै खाद घरै दी गै खाद त्यार करो कि ठीक रौंह्दी ऐ ते बाकी साढ़ै ठीक ठाक होई जंदा सारा कुछ अस अपने घर दी खेतीबाड़ी कम्म करने होन्ने आं सारे जने कट्ठे करने होन्ने जां गोड्डी करनी जां किश बी लाना किश बी कम्म करना सारे कट्ठे करने होन्ने साढ़े केह् कि ठीक होई जंदा साढ़ा सारा कुछ मक्कां बी ठीक होई जंदियां साढ़ै कनक बी ठीक होई जंदी असें जेल्लै बी किश जेल्लै बी अस कुछ बी कम्म करने तां सारे कट्ठे होइयै करने होन्ने बाकी घर दी एह्